میں عورتوں كی تعلیم پر زیادہ زور دیتی ہوں اور میں اسی پر لكھنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں كہ ایک عورت تعلیم حاصل كرے اسے مواقع ملے وہ آگے بڑھے تاكہ اس كی زندگی میں جو اس كے بچے ہوں اس كو وہ تعلیم دے سكے اور ان كا رو ان کا مستقبل روشن كر سكے وہ ایک عورت ہی كر سكتی ہے